नमस्कार भइया क्या हुआ है ठीक है हाल चाल ठीक है क्या परेशानी है हाँ तो हो जाएगा ना अप्लीकेसन देंगे लिख के ओ भेजेंगे तो हो जाएगा क्या क्या समस्या है

और सारी प्राब्लम है सड़क वाली

हाँ हाँ

मतलब सड़क का प्राब्लम है या पावर का प्राब्लम चलिए ठीक है तो उसके पहले तो अप्लेसन अब भर के देना पड़ेगा आपका समस्या दूर हो जाएगा कोई टाइम जाऍंगे

हाँ वो तो देखना ही पड़ेगा ना गाँव का भी समस्या देखने पड़ेगा हाँ हाँ वो तो अभी तो समस्या गाँव का तो संभालना ही पड़ेगा पावर का और सड़क का हाँ और कुछ प्राब्लम हाँ ओ गला भी तो कट रहा है उसको भी कंप्लेन देना पड़ेगा ठेकेदार को हाँ तो हमें तो अभी नहीं पता है अभी उसका भी इंक्वायरी कराएँगे तो मालूम पड़ेगा ना क्यों कट रहा है कैसे कट रहा है क्या चीज हाँ इंक्वारी कराना पड़ेगा उसका अभी अभी चेक करेंगे कहीं पे ले जाएँगे तो ना मालूम पड़ेगा कुछ ना हाँ चलिए ठीक है उसका भी दोनों का हाँ तीनों का मतलब देख लेंगे अब इसका इंक्वायरी कराएँगे और चेक करेंगे कहाँ से कर रहा है क्यों कर रहे हैं ठीक है ना हाँ और समस्या हो तो बताइएगा अभी तो फिलहाल मतलब इसका अभी इंक्वारी अभी चालू करेंगे हाँ बस हाँ ठीक है ठीक है नमस्कार